आइ काल्हिके जे बच्चा छथिन से बाहरी खेल कूद तऽ भूलि गेलखिन मोबाइल पर जे छै से कोन कोन गेम आबै छै मानि लिअ हमरा आरके ओते नहि पता अछि वएह पर लागल रहला देखै छियै बच्चा सबके बाहरी खेल पहिले लोग हम आर कबड्डी खेलिए खो खो खेलिए इसब तऽ भूलिए गेलखिन तीती होइ छलै से सब मानि लिअ ईसब अपने नहि कोनो बच्चा खेलै छथिन मोबाइले पर ओ टूबुक टूबुक कोन गेम करैत रहै छथिन पता नहि तऽ एहि सबसे मानि लिअ जे हमरा तऽ नहि ठीक बुझाइया ईसब किछु एहि सबके लेल गार्जियनके किछु सोचबाके चाही मानि लिअ जे बच्चाके मोबाइल पर कम खेलऽ देथिन रऽ बच्चा देखै छियै आइ काल्हि तनिए कानल की बस मोबाइल दऽ देला ले एगो गेम निकालिके जे बौआ खेलैत रहतै जे हम परेशानी सऽ मुक्त रहबै अपन निकालि कऽ दऽ देलक गेम अपन मम्मी अपन बतियाएमे लागल छथि अपन बच्चा हल्ला तऽ नहि ने करै छनि तऽ ओहि सबसे बच्चाके जे छै से मानि लिअ शुरूए से जे छै से मोबाइल पर गेम खेलयके आदत भऽ जाइ छनि छोट्टेसॅं बादमे चलिके ओ आदमी से मिलाप भी ओत्ते नहि रहै छनि अहाँ देखबै जे लऽगमे बैठल छी अहाँ किछु बतियाए लऽ चाहै छियै तऽ ओ नहि बतिएता ओ अपन मोबाइलेमे लागल रहै छथिन ओ अपन टिपिर टिपिर करैत रहला कोन गेम खेलैत रहै छथिन पता नहि तऽ तरह तरहके गेम आबै छनि मोबाइले पर अपन लागल रहै छथिन तऽ बाहरी खेल तऽ भूलिए जा रहल छथिन तऽ एहि सबके लेल किछु मने प्रोत्साहन देल जाय जैसे खेला होइके चाही ग्रामीण सबमे भी इसकुल सबमे भी खेला होइके चाही ओहिमे जे बच्चा बढ़िऑं करथिन हुनका किछु प्रोत्साहन देल जाय ताहि सबसे किछु भऽ सकै छै रुचि बच्चाके ओहि सबमे बाहरी खेल ईसबमे भी लगतै मोबाइल छोड़थिन मानि लिअ मोबाइल पर जे गेम खेलऽ लगलखिन ओहि चक्करमे खानो आर भूलि जाइ छथिन पढ़नाइ लिखनाइ भी भूलि गेलाह बहुत मतलब बुझियौ जे एक तरह से हानिकारक छै ताहि दुआरे बच्चा सभके शुरू से ही ओकरा मोबाइल कम देबाके चाही देबाके चाही तऽ ओकरा किछु सीखबाके लेल देबाके चाही नहि कि गेम खेलै लए बच्चा सब लागि गेलाह गेम खेलैत रहला ताहि सब दुआरे जे मम्मी पप्पा कभी काम रहै छनि जे अपना बच्चा ऊपर ध्यान देथिन जे बच्चा अगर मोबाइल देलिए तऽ की कऽ रहल छथिन मोबाइल से गलत यूज भी करै छथिन मोबाइलके तऽ ताहि सभके कारण बच्चाके ध्यान देबाके चाही आ सरकारके भी चाही जे हालाँकि खेला पर प्रोत्साहन दऽ रहल छथिन लेकिन हमरा सबके बिहारमे ओतेक खेला पर कोनो देखै छियै जे ओतेक प्रोत्साहन नहि देल जा रहल छै सरकार सभक भी एक तरह से नहि कोनो छै ओहन आ गाँवओमे बूझिते छियै कोनो प्रोत्साहन नहिए छै तऽ ईसब इसकूलमे जे देल जेतै रहऽ किछु प्रोत्साहन आर खेला पर तऽ बच्चा सब ओहिमे रुचि रखतै रहऽ आ तब जाके ओ खेलबो करतै रहऽ तऽ इएह सब छै बच्चाके बेसी खेलबाके लेल प्रेरित करयके लेल किछु प्रोत्साहन देल जाय तब जाके बच्चा बाहरी खेला खेलतै नै तऽ वएह गेम मे लागल रहथिन मोबाइल बला गेम मे वएह सब छै